ना गुरनो ना गुरनो ओंखारलांनायाव थांबाय जोङो ना मोनफुनायावनो जि बारहुंखा फैबाय सार'न्थाइ गावलाबायबाय खोरोमलाबायबाय जि खारबाय जोङो खारै खारै खारना नायानो गबोलायबाय दाना आर बै ससेयाव माबानानै आरो गुरफिनलायबाय ओमफ्राय बायबो नाया गाखोदोंमोनलाय नायाबो गाखोमनायावनो आरो बेलावा बालायबाय जि गिदिर गिदिर बेलाव फैयै फैयै फैलायबाय जोङो आरो बे खाथिनि दुब्लियाव गुरफैबाय बाहायबो माबालायबाय मोनलायबाय जि माबाबाय गुरै गुरै गुरनानै बाहायसो सानदुङा इसे जोरांफैबाय अखा थायफ्रिनायानो बोरैदि जाखो दस्सेनो लोगो मोनब्रबलाबायनायानो बारहुंखा ओमफ्राय सार'न्थाइ अखा खोरोमनाय बिदि जानानै फैनानै खाथिनि माबायाव गुरफैबाय बाहायसो इसे मोनफैलायबाय बाहायबो मा जालायखो जेंसियानो जि थुलाबलायबाय आयथिङाव आंनाव जाल्लासो